हा मां मोबाइल फोन ऐं मोबाइल फोन डेटा ऐं वाईफाई यूस कंदो आहियां उहो डेटा यूस मां ॿाहिरि कंदो आहियां घर जे ॿाहिरि हूंदो आहियां जॾहिं तंहिं महिल मूंखे कोई शइ वठिणी हूंदी आहे मूंखे कुझु वठिणो हूंदो आहे मुंहिंजी वाइफ खे ॾेखारिणो पवंदो आहे जोइ खे त फोटो मोकिले करे आसानी थींदी आहे मूंखे की उनखे सम्झाइण की हीअं हीअं शइ हीअं थी मिले वठणु खपे या न वठणु खपे हिन करे डेटा यूस थींदो आहे मुंजो घरि में वाईफाई यूस थींदो आहे पर उहो थोतो घटि इस्तेमालु थींदो आहे वधीक यूस न थींदो आहे असां त घर में हूंदा आहियूं बि पंहिंजे पाण में ॻाल्हाईंदा आहियूं त हिन करे घटि थींदो आहे घर में ऐं मुंहिंजे हिसाब सां डेटा कुझु अधु जीबी सॼे ॾींहं में लॻंदो आहे उहा त वधीक न लॻंदो आहे त मुंहिंजो एक्सपीरियंस हिनमें नेटवर्क में घर में सुठो न आहे ॿाहिरि सुठो आहे मुंहिंजे घर में जियो वोडाफोन जो नेटवर्क पकिड़िंदो आहे त ॿाइरि किथे किथे वोडाफोन में प्रॉब्लम अची वेंदी आहे